आङो आंना मोसौआ हालिसे दंनालाय ओमफ्राय बोरमा माब्रै दङ बेखौ आं फुङावनो आनो सुखुखायानालाय आङो फुङाव सिखारनानैनो आं बोथ्रोदो खाहैयो दै दौवो आं सानसेयाव आं खेबथाम बोथ्रोदो मोसौखौ बोरमाखौबो आरो आं सान्दुं दुंहोखायानालाय सानसुथिराव लायनानै न'आव दोनफैबाय दै दौबाय दाय बेलासि बेलासि खाहैफिनबाय ओमफ्राय दा खाफैफिनसैलाय आङो न'आव गलियाव दा आङो बेखौनो बुङो ओमफ्राय आंना दाउआ र' एगार'थासो दं दां एगार'था दाउ गासिबो आंनि आखायावसो जाजोबो आदारखौ आं आदार होयो नालाय दिनाव बोथिथाम होयो आङो दावनोबो मोसौनोबो बोरमानोबो ओमफ्राय अमाया थै हिसाब गैखाया बे आं होखायो अमाया मासेलखानालाय आंना दा बेखौ आङो अमानो आदार होयो दाउनो आदार होयो मोसौ दोस्लायो खायो सान्दुं अखा आं नायो बोरमा दङ बेखौ आङो जथन' लाजोबो दा आं बेखौनो माबा एखदम आंनि सम्फथि नालाय आंना फिसाफ्रा समाव बायो नालाय आंनो जथन' लाथारो आरो दा बेखौनो आङो एखदम आंनि सम्फथि नालाय आंनो बाहायनानै जानो हायो आंनो फाननानै मोनजायो दा बेखौनो आं बुंखायो आरखि